हैलो तन्नू बोल्ला दियां बस ठीक तू सनाऽ तू कनेही ऐं अच्छा घर तेरे सारे ठीक ठाक बच्चे ठीक अच्छा ते तू घर कम्म करन औंदी में तुगी ओह् ते तन्खाह् ते तेरी देई ओड़ी ही तुगी अच्छा ते तू अजकल कम्म बी जेह्ड़ा ओह् शैल निं करनी होन्नी छड़ा गंद पेदा रौंह्दा बेह्ड़े थल्लै दिक्खना ते ड्रांइग रूम च दिक्खना इन्ना गंद पेदा होंदा भांडे शैल निं शैल साफ करनी जेह्ड़े कपड़े न साढ़े ओह् तूं जेह्ड़े चिट्टे कपड़े न दूए जेह्ड़े जिं'दा रंग निकला दा हा ओह् कपड़े धोई ओड़े हे तूं ओह्दे कन्नै बक्खरे कुत्थै धोते हे जेह्ड़ा शर्टां हियां बच्चें दियां वाइट ओह् सारियां नीलियां होई दियां तूं सूट धोई ओड़ा हा ओह्दे कन्नै ते हून कि'यां बच्चें ओह् पाइयै जाना स्कूल अबा तू भांडे बी निं अजकल शैल करियै मांजदी बिच जूठ रेही दी होंदी ते किचन बी शैल निं साफ करदी दिक्खां अ'ऊं ते घर निं औंदी अ'ऊं ते नौकरी जन्नी ते जेह्ड़ियां मेरियां सस्स हियां ओह् आक्खै दियां कि उप्परा उप्परा कम्म करदी पोच्चा बी शैल निं लांदी ना ओह् करदी बच्चें ई दिखदी ना किश करदी शैल करियै कम्म जेह्ड़ा ओह् बिल्कुल निं होंदा तेरा शैल हां में ते अबा मेरी बी दिक्खां जेह्ड़ी तन्खाह् ओह् दो म्हीने शा आई निं में जेह्के किश पैसे हे तुगी दित्ते हे पैह्लें में आखेआ हा तुगी अ'ऊं देई ओड़गी दो म्हीनें बाद हून जैह्लूं आह्ग ते भी अ'ऊं देगी तुगी अबा तू शैल कम्म निं करनी भाई में जां होर दूई रक्खी लैनी जां भी तू सनाई ओड़ कि तूं ना भाई में इक पैसा निं बद्ध बधाना जिन्ना में तुक्की सनाया जिन्ना में देना तुगी भांडे पोच्चे दे कपड़ा ओह् दिक्खी लै हून तू अपने स्हाबै नै नेईं नेईं बड़े भी अगर दिक्खां मेरी सस्स लुहामें देआ आखदी मिगी बी इन्ने पैसे देने उस्सी ते भी हून अ'ऊं सनाऽ केह् करां हां चल दिक्खनी आं अ'ऊं भींअगर बधान्नी आं तेरे पैसे तां जे तुगी बी कोई हां ओह् ते अ'ऊं बी समझनी आं कि किश बनदा है निं अबा दिक्खां भी में बी दिक्खना भी अगर तू कम्म शैल करगी ते दिक्खनी आं तेरी बधाई ओड़नी आं तन्खाह् बी हां चल ठीक ऐ सोचनी अ'ऊं घर थोह्ड़ा साह्ब कन्नै गल्ल करी लैन्नी ऐं निं हां ते भी तोह् गै करना आं शैल भांडे पोच्चे झाड़ू सारा जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् घरा तूं गै करना ऐ महां चल खरी भी